हैलो नमस्ते मेम जी मैंने एम एस सी मैथमेटिशन से करी है और मैं नौकरी की तलाश में आपसे कुछ पूछना चाहती थी गणित में हाँ मैंने अपनी मास्टर पूरी कम्प्लीट कर रखी है परंतु कॉलेज जाने के बाद मुझे वहाँ से कोई प्लैस्मन्ट नहीं मिला और मुझे मुझे चार साल हो गए मुझे कॉलेज के बाद प्लेसमेंट नहीं मिल पाया और मुझे अब घर वालों के लिए नौकरी की नहीं मैंने कोई स्कूल में ट्राय नहीं किया मैंने कभी इन चीज़ों में खुद का लक आजमाने की कोशिश नहीं की जी नहीं मुझे पढ़ाने में रुचि नहीं है नहीं मैम मैं नौकरी में पढ़ाने में नहीं जाना चाहता मैं किसी कंपनी में नौकरी करना चाहता हूँ तो क्या आप मेरी इस चीज में मदद किए करेंगी ठीक है तो आप मेरी ये मदद ज़रूर करना